हा जी दादी छा खपे तव्हांखे अच्छा घणा घणा महिमान दादी घणा घणा महिमान आहिनि घणो नास्तो मोकिलणो आ ॾह ॼणा अच्छा अच्छा त ॿियो बि कुझु मोकिलणो आहे दादी तव्हांखे चाप छोला समोसा दाल पकवान ॿिहनि जी टिकियूं अॼु अॼु कुने ॼा बिह बि ठाहियां आहिनि दादी मां

त ते दादी असां एॾी चटिणीअ में मसाला एॾा मस्तु पवंदा आहिनि हा हा पोइ तव्हांजा महिमान तव्हांजा महिमान वेंदे वेंदे मूंखे दुकान ते मिलंदा विया पार्सल बि वठी विया एॾो वणियो हुयनि नास्तो हा बिल्कुलु बिल्कुलु गरमा गरम तव्हां जेको जेको चयो आहे मां पंहिंजे हिसाब सां मोकिलांव थो पियो लोचो खमणु हिजणा दाल पकवान समोसा चाप छोला ॿिह हा दादी कोकी कोकी बसर वारी कोकी पचे थी अमां ठाहे थी वेठी माई वेठी आहे उहो गरम गरम ठहनि थियूं उहे बि मोकिलियांव थो बेसण जी कोकी दादी कोई चवंदो आहे त पोइ ऑडर सां ठाहे ॾींदा आहियूं हा त पंज छह हुजनि बेसणियूं भले भले भले ठीकु आहे ॿियो कुझु खपेव त ॿुधायो मिठे में बूंदी आहे जिलेबी आहे अ मालपुणो आहे महिमान खे मालपुणो खारायो गजरिन जो अथव दादी अखरोट जो काने गजरिन जो अथव हां पर हाणे लाइ सियारो आयो आहे न त गजरियूं उहो वरी शादी वादी ते जो ऑडर हूंदो आहे हुन में ठाहींदा आयूं हाणे गजरिन जो मिली वेंदव हा उहे बि आहिनि साटा आहिनि साटा बि आहिनि ॾोढियूं बि आहिनि साढी टे सौ रुपए किलो अमा हा दादी शइ क्वालिटी तव्हां तव्हां मूंखे क्वालिटी मुंहिंजी खाई ॾिसो तव्हां मूंखे पैसा ॾियो तव्हां क्वालिटी ॼा पैसा तव्हां ॾियो मां इएं न थो वठां तव्हांखा दादी असांजो दुकान जो नालो आहे राधे राधे नास्ता सेंटर माण्हूं नालो ॿुधी करे असां वटि ईंदा आहिनि हां मिलाईंदा आहियूं न ड्राई फ्रूट हूंदो आहे किशमिश इहो बादामी खाॼो और खौर खौर ॼा लॾू बि अथव खौर ॼा मकई ॼा जेके जे पंहिंजो मखाणा ईंदा आहिनि फूल पताशा उहे बि विझंदा आहियूं अंदरि छो त उहे शरीर लाइ सुठा हूंदा आहिनि सियारे में माण्हूं खाईंदा आहिनि हां उहो मोकिलियांव थो मां पंहिंजे हिसाब सां नास्तो मां गरमा गरम ठाहे मोकिलियांव थो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे दादी ॾह ॼणा चयव न थी वेंदो न मां पंहिंजे लाइ मोकिलियांव ठीकु आहे दादी ठीकु आहे हरि ओम हरि ओम दादी